दिक्खो जी साढ़े कोई मरी जा ना उत्थै बड़े सारे देविका जंदे लोग खड्डें उत्थै संस्कार करदे उं'दा ते बाकी जेह्ड़ा बल्लें बल्लें सारे उस स्हाबै दा करदे न आत्मा गी शांति होऐ बस इ'यै सेही होंदा कोई शव गी फूकदे जलांदे दब्बदे इयै नेह् बस की ऐ इत्थै केह् होना